इंडिया बिच सारियां जगहं बड़ियां गै शैल न होर सारी जगह् में जाना चाह्न्नीं पूरे इंडिया घुम्मना चाह्न्नी आं होर किश फेवरेट जगहं न ठीक ऐ किश प्लेस न किश टैम्पल न जित्थै में जाना चाह्नी आं जि'यां में मचेल जाना चाह्न्नीं आं मचेल हिमाचल जाना चाह्न्नी आं ओह्दे बाद मुंबई जाना चाह्न्नीं आं ओह्दे बाद सलाल होई गेआ बाह्वे आह्ली माता जाना चाह्न्नी आं बाह्वे

सारी ई जगह् जाना चाह्न्नी आं पर एह् मेरियां किश जगहं न जेह्ड़ियां मिगी बड़ियां गै पसंद न जित्थै में जाना चाह्नी आं की के जेह्ड़ी चंडी माता ऐ मचेल मेरा जेह्ड़ा भगोानन आह्ली तरफ ऐ बड़ा गै मन ऐ मचेल जाना में इक बारी गेई आं पर में ओह् जगह् दोबारा जाना चाह्न्नी आं की के मिगी ओह्दे कन्नै बड़ा गै अपना आप फील होंदा बाह्वे जाना चाह्न्नी आं माता रानी दे दर्शन करने ई हिमाचल जाना चाह्न्नी आं घुम्मने गी उद्धर दी खूबसूरती दिक्खने ई ते जेह्ड़े उद्धर दे मंदर न उद्धर जाना चाह्न्नी आं ओह्दे बाद जेह्ड़ा भद्रवाह् उद्धर बी जाना चाह्न्नी आं जेह्ड़ा उद्धर दा मिनी कशमीर ऐ ओह् दिक्खना चाह्नी आं जेह्ड़े उद्धर दे नज़ारे न ताज़ियां हवा ओह् में मैसूस करना चाह्न्नी आं उत्थै जगह् अस्टीड होई मतलब कि उत्थै उत्थै जाइयै उत्थै दो चार दिन रेहियै उस ठंडी हवा दा में मज़ा लैना चाह्न्नी आं अपनी अक्खियें कन्नै ओह् नज़ारा दिक्खना चाह्न्नी आं ताकी मेरा थोह्ड़ा जेह्ड़ा दमाग ऐ ओह् फ्रैश होई जाए स्ट्रैस कोला थोह्ड़ा दूर होइयै इस गल्ला में इस जगह् जाह्गी कन्नै मिगी एह् चीज़ां पसंद न की के अलग अलग क्लाइमेट जाना चाहिदा लोकें अलग अलग लोकें नै अट्रैक्शन करना चाहिदी ते लोकें कन्नै दिक्खो साढ़े जम्मू कशमीर च एह् होंदा कि ते साढ़े जेह्ड़े डोगरे न ओह् इक्क दूऐ कन्नै बड़ी जल्दी मिक्स होई जंदे न उं'दा जेह्ड़ा सुभाऽ ऐ प्रेम ऐ इक दूऐ कन्नै बड़ा गै शैल ऐ ते इस्सै गल्ला में चाह्न्नी आं कि में हर जगह् जां होर उस जगह् ई एक्सप्लोर करांऽ मैसूस करांऽ उस जगह् ई उस जगह् दी हवा उद्धर दे लोकें कन्नै गल्ल बात की के उत्थै तीर्थ स्थान न उत्थै में जाना चाह्न्नी आं जेह्ड़े हिमाचल बिच तीर्थ स्थान न उद्धर बी जाना चाह्न्नी आं उद्धर घुम्मना चाह्न्नी आं फिरना चाह्न्नी आं एह् दुनिया दिक्खना चाह्न्नी आं इन्नी खूबसूरत बनाई दी भगोआनन नै ते ओह्दे चा मिगी इ'यै जेह्ड़ी जगह्ं न ओह् मिगी शैल लगदियां न ते इत्थै में जाना गै चाह्न्नी आं इ'यां ते हून शैल केह् लोकें दा सपना होंदा कि में इत्थै घुम्मना ते में इत्थै घुम्मना इ'या जगह्ं ते सारियां बड़ियां खूबसूरत न ते में ते सारी गै जगह् जाना चाह्न्नी आं ते उद्धर दे जेह्ड़ा वातावरण ऐ ते उद्धर दे लोकें गी सारा गै में जानना चाह्न्नी आं हून दिक्खो उत्थै ते कोई रेही ते सकदा निं ऐ ते उं'दे नै नेहीं गल्ला बी नेईं करी सकदा पर जेकर अस दो चार दिन जाइयै अस उत्थै रुकचै ते उं'दे कन्नै दिक्खचै कनेह् न उद्धर दे लोक एह् दिक्खचै लोक सारे गै बड़े शैल साढ़े हिंदोस्तान दे लोक ते बड़े गै शैल न ते जम्मू कशमीर दे लोक डोगरे बी बड़े शैल सारें दा कल्चर दिक्खना चाह्न्नी आं ते जेह्ड़ा इन्ना उं'दा कल्चर होंदा ओह् बड़ा गै शैल होंदा उं'दा डांस राजस्थानी डांस दिक्खो तुस साढ़े डोगरें दा डांस दिक्खो भी बड़ा शैल ऐ ते जेह्ड़ा में जम्मू कशमीर बिच माता रानी दे दरबार बी जाना चाह्न्नीं जिन्नी मेरी माता वैष्णो ते बाह्वे आह्ली होई चंडी माता होई ओह्दे बाद चीची माता होई होर सुकराला माता होई इन सारी जगहें पर में जाना चाह्न्नी आं जेह्डियां मेरियां फेवरेट प्लेसां न ते एह् ते मेरियां जैदातर ते माता रानी दे दरबार गै न जेह्ड़े जेह्ड़े लाकें च पौंदे की के में माता रानी दे कन्नै जैदा जुड़ी दी आं इन्नी बी नेईं पर जदूं दी में मचेल गेदी आं मेरा मन ना उद्धर दा गै होए दा ऐ में इक बारी फ्ही उत्थै मचैल जाना चाह्नीं आं ते इक फेवरेट प्लेस जेह्ड़ी विजिटड़ करनी ऐ में इक मेरी ओह्बी हून न्हाड़ै बिच औंदी ऐ बस इन्ना गै